बिजली के चपेटमे आबयसे इंसानके शरीर पर डीप बर्न होइ जा हइ जकर टिश्यूजके नुकसान होइ छैत आओर ही इंसानके नर्वस सिस्टम पर भी होइत छै असर जकरासँ दिलके दौरा पड़ि सकय हइ बिजलीके असरसे शरीरमे अपङ्गता के भी खतरा होइत हइ मेमोरी लॉस यादाश्त चलि जाइत हइ शरीरके अङ्गके सुन्न पड़ि जाइ हइ लकवा मारि दैत हइ ऑर्गन फेल हो जाए हइ या बादमे हर्ट अटैक जइसन गम्भीर समस्या हो जाय हइ बिजलीसे बचे खातिर छतके पंखाके इस्तेमाल कर रहलू हँ तऽ रेगुलेटर जरूर लगबाऊ हौ अगर हो सके तऽ पुराना पंखाके बदलि दहौ जरूरत न हो तऽ मोबाइल लैपटॉप कैमरासभ चीज के चार्जरके अनप्लग कर दहौ हतु लाइटके जहाँ जरूरत नहि हो वहाँ भी बंद कर दहौ दिनमे नेचुरल लाइटके ही उपयोग करहौ जकरासँ बिजलीसे आसानीसे बचल जाए हइ आओर बिजलीमे जितना हो सके तऽ उतना नमीसँ दूर रहहौ